जॾहिं मां ॿारहें साल जो हूंदो हुयमि तॾहिं मां हिकु पिक्चर में हिकु माण्हूअ खे मार्शल आट्स कंदे हुए ॾिठो हुओ ऐं मूंखे उहो ॾाढो वणियो हुओ त मुंहिंजी बि दिलि थी सिखण ते त मां पंहिंजे घर वारनि खे चयो की मांखे बि सिखिणो आहे पोइ उन्हनि चयो थोरो वॾो थी वञ पोइ सिखिजे पोइ जॾहिं मां पंद्रहें साल जो थियमि मां पोइ मार्शल आट्स सिखण वेंदो हुअमि पंद्रहें साल खां मां सिखण चालू कयो शुरूआत में मूंखे जाम तकलीफ़ थी जीअं की जॾहिं मां पहिरीं पहिरीं ॾींहं ते वियमि त मार्शल आट्स सिखंदे सिखंदे मां किरी पियमि ॿिनि ॾींहंनि ते मुंहिंजी टंग में जाम सूर हुओ पर पोइ मां इअं ई धीरे धीरे करे सिखियमि पोइ मार्शल आट्स में लड़ाई बि कराईंदा आहिनि पोइ अॻियां हली जॾहिं मां थोरो सिखियमि सालु ॾेढ खां पोइ पोइ मुंहिंजी लड़ाई थींदी हुई तॾहिं भई हिकु दफ़ो मां हार जी वियो हुअमि त मूंखे जाम बुरो लॻियो हुओ पर पोइ मां हिम्म्त करे अञा सिखी इअं सुठी तरह मां हाणे ताईं मां कंदो आहियां ऐं मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मार्शल आट्स करण ऐं मूंखे दिलि सां वणंदो आहे